जी हाँ मैंने मेरे इस्कूल और कॉलेज में कई भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा और मैं उनके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेरित भी हूँ मैं उन सब से प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय गणितज्ञों के बारे में बता सकता हूँ जिन के बारे में मैंने पढ़ा है जिन में एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के हैं ए पी जे अब्दुल कलाम ए पी जे अब्दुल कलाम का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था उनके पिता मछुआरे थे और वो शुरुआत से मछली पालन का कार्य करते थे उनके आजिवका का स्रोत सिर्फ़ मछुआरे समुदाय पर निर्भरता था ए पी जे अब्दुल कलाम ने बहुत सारे दयनीय आर्थिक स्थिति को झेला और उन्होंने अपनी पढ़ाई निरंतर रखी और वो अपनी पढ़ाई पर इतना ज़्यादा फोकस रखे कि एक समय पर उन्हें हमारे भारत का राष्ट्रपति पद भी मिला और एक महान वैज्ञानिक भी बने ए पी जे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे पेहले राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक पद पर आसीन थे ए पी जे अब्दुल कलाम ने बहुत सारी मिसाइलों की खोज की इस लिए उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है ए पी जे अब्दुल कलाम एक मात्र राष्ट्रपति थे जो कि वैज्ञानिक थे ऐसे ही एक भारतीय गणितज्ञ हुए न्यूटन न्यूटन ने सर्वप्रथम गणित में और फिजिक्स में गति के नियमों के बारे में खोज की और न्यूटन ने ही हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल किस तरीक़े से कार्य करता है और एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट हुए जिन्होंने शून्य की खोज की और हमारे गणितज्ञ की विशेष चित्र शैली को आगे बढ़ाया यदि ये वैज्ञानिक नहीं होते तो हमारा आज गणितीय संदर्भ में गणनाएँ करना आसान नहीं होता इस लिए हम इन वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में बहुत ही धन्यवाद प्रेषित करते हैं